مجھے پالتو جانور بہت پسند ہے میرے پاس تین بلیاں ہیں تین سفید کلر کی بلیاں تینوں کو میں بہت پیار کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت لگاؤ رکھتی ہیں کیونکہ میں انہیں کھانے کو دیتا ہوں دودھ پلاتا ہوں اور روٹی کھلاتا ہوں اور کبھی کبھی چکن کھلاتا ہوں کیونکہ وہ تندرست رہیں اچھی رہیں صحت میں اور تندرست رہیں تو اس کے بعد مجھے کتا پالنے کا شوق تھا لیکن پاپا ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی کتا آپ نہیں پال سکتے ہیں تھوڑے سمے تک رک جائیے پھر اس کے بعد ہم کتا پال لیں گے اس کے بعد کچھ جانور ایسے ہیں جو مجھے بالکل بےحد پسند نہیں ہیں جیسے کہ سانپ ہو گیا سانپ ہو گیا چیتا ہو گیا مگرمچھ ہو گیا کیونکہ یہ جنگلی جانور ہیں اور یہ ہمیں کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس لیے میں ان جانوروں کو پالتا نہیں ہوں یا پال نہیں سکتا ہوں